हमरा अरके बहुत एहन पाबैनि छै जे कि मनाबै छियै आओर जेना कि भए गेलै छैठ भए गेलै होली भए गेलै भारत भरदुतिया भए गेलै या भायदूज भए गेलै ई सब चीज हमरा अरके मनाबै छियै आओर एहिमे जेनाकि छैठ भए गेलै छैठ एक एहन महापरव छियै हमरा अरके जे कि आबैसँ पहिने ओकरा अरके हमरा अरके महसूस हौवऽ लागै छै कि हँ हमरा अर के एक पर्व आबि रहल छै छठी मैयाके पर्व आबि रहल छै आओर ई मे जे छै ने हमरा अर के तीन चारि दिन या कहितऽ सप्ताह दू सप्ताह पहिनेसँ एकरा तैयारी हमरा अरके शुरू कए दै छियै आओर जेनाकि एहिमे जे छै कद्दू भात भए गेलै खरना भए गेलै ओकर बाद जे छै सञ्झुका अर्घ्य भोरका अर्घ्य ई सब दिन जे छै हमरा अरके पूजा करै छियै आओर एहिमे जेनाकि खरना हैय छै ओकर बाद जे छै पहला जे छै सञ्झुका अर्घ्य हैय छै जाहिमे कि हमरा सबके डूबते हुए सूरजकेँ अर्घ्य दै छियै आओर जेनाकि जे छै एहिमे जे छै हमरा अरके जे छै घाट बनबै छियै घाटपर जे छै से सजाबै छियै आओर जे छै ओहिमे तब जे छै पानि रहै छै जाहिमे कि हमरा अरके नहाबै छियै आओर जे छै ओ घाटमे हमरा अरके पूजा करल जाइ छियै जेकि सुबह हुवे शाम हुवे दोनो दिन जे छै पूजा हैय छै सञ्झुका अर्घ्यके जे छै डूबते हुए सूरजकेँ पूजा करै छियै फेर जे छै दोसर दिन भोरका अर्घ्य हैय छै दोसर अर्घ्यमे जे छै उगता हुआ सूरजकेँ जे छै हमरा सबके अर्घ्य दै छियै आओर पूजा करै छियै ई एहन पर्व हैय छै जेकि हमरा सबके दिलमे बसल छै बिहारमे सब के दिलमे बसल रहै छै आओर एकर जे छै खुशी सबके अन्दर रहै छै कि हँ ई पर्व आबि रहल छै आओर हम कोइ भी बाहर रहै छै कतौ किआने रहै छै तऽ एहिमे जे छै छुट्टी लए कऽ आरामसँ एक छठ पर्व मनाबै लअ हमरा अरके घर आबै छियै